हय फोर्टी नायन स्टुडियो सांगात प्रिवेडींगच जर करपाक जाय जाल्यार तुमकां ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी फाय थावजंनान आसा म्हळ्यार तो फोटो शूट जो आसा तो अलोंग वीत डेशटीनेशन आनी आमचो पीक अप ड्रोप धरून ट्वेन्टी फाय तें जर नाका जाल्यार ट्वेन्टी थावजंन आनी वीत ड्रोन बीन जाय जाल्यार चाळीस हजार ऑनली प्रिवेडींग आनीक हळद वेडींग आनी रिसेपशन धरून देड लाख जाता टॉटल आनी फक्त वेडींग जाल्यार फोटी थावजंड जातले सो आनी हळद हय हळद वेडींग रिशेपशन जाल्यार सगळे मेळून देड लाख जातले प्रिवेडींगाचे आमचे लोकेशन्स म्हळ्यार तुमकां बिचार जाय जाल्यार आमी बिचार करतात वयल्यार नायट फोटोग्राफी आसा तो मातसो एक थर्टी थावजंडान पडटा बिकोज आमकां फ्लेश बीन सगळें अरेंज करचें पडटा जर मोर्नीग आसा जाल्यार आमी अशें एणटीक प्लेसीस लायक कुर्डी व्हरतात ऑर फोन्तेनाजान व्हरतात आनीक अशें सांग्यार ऑर हांगा साखळे बीन तशेंय आमचें कडेन डेशटिनेशन्स आसात ना ना फिक्स रेट आसा आ हय हय हय ईफ व्हंकलकार करता जाल्यार सगळे देड लाखान तुमकां हळदीचो वेगळो आल्बम लग्नाचो आनी रिसेपशनाचो तीनय वेगळे मेळटात आ ओके आनीक हय जर तुमकां न्हवऱ्याचे आनी व्हकलकाराचे दोन वेगळे टिम्स जाय जाल्यार तुमचो कोश्ट तितलोच इक्रिज जातलो तुमकां तेन्ना मागीर डिस डिसकावंट मेळपाक शकता अशें एक दोन लाख पन्नास हजार बीन जावपाक शकतात कारण दोनूय वेगळ्यो टिम्स आसतात ड्रोन आनी फ्लेशीस सगळें वेगळें आसता ताका लागून सो सद्या आमच्यो ऑफरस नात चडशे ते दिवाळे कडेन आनी क्रिसमासा कडेनच आसतात सो मे म्हयन्यान सद्या कांय तयार ना आ हय सो तुमकां जर बूक करपाक जाय जाल्यार लग्न आसा ताचे पंदरा दीस पयली करपाचे कारण ऑन द स्पॉट बुकींग मेळपाक खूब कठीण जाता म्हुणून आ आ ओके ओके